नमस्ते दीदी वही ज्वेलर चाहिए थोड़ा बहुत ऐसे ही गहना शादी का ऊ ही जो शादी में होता है जैसे कि नए इस्टुमेंट है पाँच छः लाख का गहना चाहिए क्या होगा विवाह शादी सही रहता है कि खराब जाता है ऐसे बहुत से शादी में मिलते है तो खराब हो जाता है तो वही थोड़ा लेना है बहुत कुछ लेना है तो कितने में मिल पाएगा कितने में नहीं मिल पाएगा कब मिलेगा कब आऊं चलो ठीक है पायल कितने में है मतलब जैसे लूंगी मोटा पतला मेरा हार उर कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा हार जैसे लेना है मुझे तीन तोड़ का तो हम्म मिलेगा और वो एक लेने था सोने का हाफ सिटी ये सब कितने में मिल पाएगा कितने में नहीं मिल पाएगा ले पाऊँगी कि नहीं बताओ कितना काम दम कर दो कि नहीं पचास साठ हजार इससे कम नहीं होगा क्या अरे तब भी बहुत महँगा आप बता रही हो आपका तो बहुत अलग रेट है अच्छा कब आ जाऊं मैं कब आऊं और कितने में मिल जाएगा

अच्छा चलो ठीक है तब कब आऊं

पैसा कम हो हाँ हाँ बढ़िया पैसा कम हो जाएगा थोड़ा बहुत जैसे इतना महँगा बोल अरे इतना महँगा आप बोल रही है कौन लेगा हम्म हम्म चलो ठीक है देखो फिर और सब ठीक है नहीं आप बहुत महँगा बता रही हो चलो ठीक है तो कब आऊँ बताओ चलो अच्छा फिर हम आपसे बाद में बात करते हैं नमस्ते